भारत सरकार को स्कूलों कॉलेजों में कई सारे गेम खेलवाना चाहिए जैसे की क्रिकेट क्रिकेट हो गया कोई भी टूर्नामेंट क्रिकेट दौड़ रनिंग ये सब का टूर्नामेंट करवाना चाहिए जैसे कि एक पीरियड बनानी चाहिए सरकार को की एक घंटे पर डे बच्चे कुछ न कुछ खेल खेले खेल खेलने से क्या होता है की बहुत सारे बच्चे जो खेलना चाहते है जैसे कि उनके पास कोई सुविधा नहीं खेलने के लिए कहीं जाने के लिए अगर स्कूल भारत सरकार द्वारा अगर स्कूल में ये गेम्स सब खिलाएँ खिलाएँगे गेम होगा तो बच्चे खेलेंगे स्कूल खेलेंगे स्कूल से ऊपर खेलेंगे फिर जिले में खेलेंगे जिले से ऊपर खेलेंगे ऐसे नाम करेंगे बच्चे अच्छा है अच्छा होगा अच्छे अच्छे बच्चे भाग लेंगे उसमें अच्छा अच्छा गेम होगा बच्चे बहुत सारे बच्चे भाग लेने के लिए लिए जैसे की क्रिकेट हुआ क्रिकेट अगर कोई खेलेगा स्कूल से इसका भी नाम होगा जैसे बच्चे है कि कुछ है किड के वजह से इस और बाकि सुविधा की वजह से खेल नहीं पाते सरकार इसमें थोड़ा सहयोग करेगी तो बच्चे ये खेलेंगे खेलेंगे कूदंगे खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे जैसे की क्रिकेट हो गया क्रिकेट से जिले में खेलेंगे जिले से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे नेशनल खेलेंगे ये मंडल में खेलेंगे नेशनल के आई पी एल खेलेंगे आई पी एल हो गया ये सब बच्चे खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जैसे कि अभी हमारे यहाँ जेव्लिंग थ्रोअर है रोहित यादव इनको पहले से कुछ सुविधा थी नहीं कि जैसे की बहुत मेनहत करके जाना पड़ा है इनको और और शिव गिरी ये भी है लड़का अच्छा खेलता भी इस समय मुंबई रिलाएंस एकेडमी है अच्छा खेल रहा है तो ऐसे बच्चों को देख कर के लगा बाकि सारे बच्चे की स्कूल में कहीं नहीं खिलाया घर में कितना प्रैक्टिस करेगा घर पे प्रक्टिस करके बच्चे बाहर कहीं नहीं खेल सकते जे है कि किसी स्कूल में खेल पाएँगे स्कूल से जैसे टीम हो गया प्रतियोगता होगी तो बच्चे बाहर जाएँगे खेलने खेल तो बाहर खेलेंगे वहाँ से जिले में खेलेंगे तो बच्चों का नाम भी होगा हौसला भी होगा कि हम खेल रहे है और लोग भी सपोर्ट करेंगे बच लोग भी सपोर्ट करेंगे कि खेल खेले कोई बच्चे जिले पे खेलेगा आगे से उनको चांस मिलेगा खेलने के लिए प्लेयर वो खेलेंगे वो लोग जी गेम होने अंतरराष्ट्रीय की वो सरकार पर इस बात पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा टूनामेंट आयोजित कराना चाहिए कोई भी टूनामेंट हुआ जैसे क्रिकेट का हुआ चाहे दौड़ का हुआ बाकि सारे हैं टूनामेंट कबड्डी हुई ये सब टूनामेंट होना चाहिए तो बहुत सारे बच्चे हो होनहार बच्चे हैं कि खेल सकते हैं और बहुत खेल खेल सकते है जैसे कि अनुभव भी होगा उनको और साहस भी बढ़ेगा खेल में जैसे की हिचक होता है कोई बच्चा है नये नये जाते है तो नहीं खेल पाते हैं कुछ हो जाता हैं खेल को बढ़ावा देना चहिए सरकारों को बढ़ावा दे देगी तो बहुत अच्छे अच्छे खेल में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे खेलते है बहुत ही सहसी हैं अच्छा खेल खेलेंगे अच्छा नाम होगा नाम होगा तो गाँव का भी नाम बढ़ेगा जिले का भी नाम बढ़ेगा प्रदेश का नाम बढ़ेगा अंतर कोई बच्चा का अंतराष्ट्रीय खेलने जाएगा तो फिर प्रदेश का नाम वो बढ़ेगा देश का नाम होगा ऐसा है इसमें भारत सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए एक पीरियड बनाना चाहिए जैसे की आठ घंटे की क्लास हुई तो उसमे एक घंटे का पीरियड होना चाहिए कोई गेम खेलावे खिलवाना चाहिए